ہیلو ہاں جی کون ہیلو ہاں جی بولیے ہاں جی بولیے کس کمپنی کا فریج خریدنا تھا آپ کو ہمارے پاس بہت اچھی اچھی فریج مل جائے گی آپ کو کم ریٹ پہ میم یہ تو ہمارے یہاں سولہ ہزار روپے تک کی مل جائے گی آپ کو جی آپ بتائیں آپ کو جی میم کم رینج میں مل جائے گا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور دو دس بیس پرسنٹ کا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا میم جی جی جی میم آپ کو سیمسنگ کا مل جائے گا ایپل کا مل جائے گا اور بہت بھی بہت ساری کمپنیز ہیں سب کا مل جائے گا میم آپ بتائیں آپ کو کس کمپنی کا لینا ہے سرا پیرا مل جائے گا یہ پندرہ سولہ ہزار کا مل جائے گا آپ کو پندرہ ہزار کا لگا دیں گے ہم جی میم بالکل ای ایم آئی پہ مل جائے گا آپ بتائیں کب لینا ہے میم اِس لیے آپ کو یہیں کی آئی ڈی لگے گی جہاں پہ آپ رہتے ہیں یہاں پہ ہمارا جہاں پہ ہماری شاپ ہے یہاں کی آئی ڈی لگے گی جی ہاں آدھار کارڈ پین کارڈ یہ سب لگیں گے اور آئی ڈی یہاں کی لگے گی بتائیں آپ کب لینا ہے آپ کو اچھا اوکے میم تو آپ ہماری شاپ پر آ جائیے گا وہاں پہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے اور آپ اچھے سے اچھا دیں گے ہم آپ کو اوکے میم تھینک یو